हमारे क्षेत्र में मनोरंजन के लिए बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमारे क्षेत्र हमारे वाराणसी ज़िले में बहुत से स्टेडिय अभी हमारे वाराणसी में एक नया स्टेडियम बन रहा है गंजारी में जो जोकि बहुत बड़ा है सारी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है हमारे वाराणसी ज़िले में उसके बाद हमारे क्षेत्र में जो ऐसे बहुत से खुले मैदान हैं जहाँ पे बच्चे सब क्रिकेट खेलते हैं और बहुत से शि सिनेमा घर हैं जहाँ पे सब टिकट ख़रीदकर पिक्चर देखने जाते हैं बहुत मनोरंजन करते हैं और हमारे गाँव में मेला भी लगता है मेले में सब लोग मनोरंजन करते हैं खेलते कूदते हैं